ससियेल मिडियाआव होनो थाखाय आं जेबो मोसानायनि भिदिअ बानाया बिदिखौ गुबुनफोरा मोजां मोनो आरो गुबुनफोरनि मोसानायखौ आंबो नायनो मोजां मोनो इनत्रेसनि थाखाय